हमको जोमेटोसँ जैसेकी किछु माँगाबैके छै तऽ अहाँ आर्डर लियौ हमरा दो बर्गर एक प्लेट मोमोज चाउमीन ई सब ले लियौ आओर एक कोलड्रिंक्स सुप लए लियौ ई सब हमरा खाएके अभी मन करैत छै तऽ अहाँ लए आबु घर पे ही पेमेन्ट हो जाएत हँ आओर जैसेकी चिली पनीर ई भी एक आर्डर हमर लए लियौ चिली पनीर एक एक मिनट आओर हम बताते है सुप सुप वेज वेज सुप ले लीजियेगा लए लिअऽ अहाँ भए गेलै आओर किछु ने जल्दीसँ आबु जादा टाइम नहि लियौ तीस मिनटके टाइम छै तीस सँ चालीस मिनट बहुत भेल अहाँकेँ लिए अहाँ जल्दी आबु